हलो जय झूलेलाल हा मां सीता ऑटो ड्राइवर थी ॻाल्हायां हा ॿुधायो हा हा मां वठी हलंदमि तव्हांजो अघु अठ सौ रुपये थींदो अरे अॼुकल्ह सी एन जी जा अघु ॾाढा वधी विया आहिनि हलो काई ॻाल्हि कान्हे त तव्हां तव्हांखां अठ सत सौ रुपये वठंदमि अॼुकल्ह त रस्तनि ते ट्रैफिक बि ॾाढो आहे त पंज सौ में त न थी सघंदो अरे भेण छह सौ रुपया बि ठीकु कान्हे त लॻे पर तव्हां चओ त मां छह सौ बि वठी हलंदमि तव्हांखे हा ठीकु आहे भेण मां सुबुह जो टाइम टाइम सां चयो अची वार वेंदीमांव जय झूलेलाल भेण